सगळ्यान पयलीं लो क्वालिटी प्लास्टीक हें बैन करपाक जाय आमी प्लास्टीक टोटली बैन करूं शकना कारण आज काल सगळ्योत गोष्टी प्लास्टिकान पेक जावून येतात हाय ग्रेड प्लास्टिक जें आसता तें इतलें हानिकारक नासता सो ताचो आमी वापर करूं शकता सो जेन्नाय आमी खंयचीय प्लास्टीक वस्तू घेतली आमी पळोवपाक जाय की तें प्लास्टिक बऱ्या क्वालिटिचें की चीप क्वालिटिचें तें चीप क्वालिटिचें प्लास्टीक जें आसता तें रिसाईकल जायना सगळ्यान बेस्ट इग्जैम्पल म्हळ्यार आमचो जो यूज एन थ्रो पेट बोटल्स आसतात तशेंच पोलिथीन बेग्स ज्यो आसतात त्यो रिसाईकल जायनात प्लास्टीक डिकम्पोज जावपाक खूब टायम लागता जर तर तुमच्या घरान खयचीय प्लास्टिकाची वस्त उपयोगान ना जाल्यार ती भायर उडोवच्या पयलीं तुमी ताजो रियूज करात म्हणजे खंयची एक शोपीस तरेन तुमी ताजो वापर करूं शकतात आनी मागीर तुमी ती गोष्ट रिसाईकलिंगाक धाडू शकतात तशेंच आतां आमी गाडयांचो विशय म्हणलो जाल्यार पेट्रोल डिजल कार ज्यो आसतात ते हार्म्फूल गैसीज रिलीज करतात आमच्या पर्यावरणांत ह्ये जे गैसीज आसता ते पावसाच्या उदका बरोबर मिक्स जावून ऐसिड रैन तयार करता आनी ऐसिड रैन मनशांक जनावरांक ईवन उदकांत आशिल्ल्या झाडांक नुसत्यांक आमचे जे क्रोप्स आसता हांकां सगळ्यांक त्रासदायक आसता त्या खातीर पेट्रोल डिजल कार वापरचे पेक्षा सी एन जी आनी इलेक्ट्रिक मोटर्सांचो वापर करचो तातूंत थोडेशे प्रमाणान पल्यूशन कमी जातलें तशेंच आमच्या घरांनी जेन्ना आमी ए सी फ्रीज डियोड्रण्ट्स अश्या प्रकारचे गोष्टी विकत घेतात तेन्ना ताज्या फाटल्यान ओजोन फ्री अशें बरयल्लें आसा की ना हें चेक करपाचें जर तर ओजोन फ्री अशें बरयल्लें ना ती गोष्ट आमी घेवपाची ना फोमेट्रसीस ए सी रेफ्रिजरेटरस मागीर आमचें जे डियोड्रण्ट्स हे सगळें जे ओजोन फ्री नासता तें सी एफ सी नांवाचो एक केमिकल हवेन सोडटा आनी हो केमिकल ओजोन लैअर जो आसता तो डिस्ट्रॉय करता आनी जर तर ओजोन लैअर डिस्ट्रॉय जालो जाल्यार आमच्या अर्थाचेर यु वी रेज पावू शकता आनी यु वी रेज स्किन कैन्सर सारकिल्लो रोग सुद्दां जावपाक कारणीभूत आसता सो अश्या प्रकारे ही जी तीन इग्जैम्पलस हांवें घेतली अश्यो खूब आसात तर हाज्या पलिकडे ह्या तीन इग्जैम्पलसांच्या पली कडेन आमी पर्यावरण वाचोवपा खातीर वेस्ट सेग्रिगेशन करपाक जाय घरातल्यान प्रत्येकान जर तर वेवस्तीत वेस्ट सेपरैट करून दिली जाल्यार वेस्ट मैनिज्मन्ट जे सेग्रिगेशन वर्कर्स आसता न्ही तांकां सुद्दां चड त्रास जायना